हाँ जी क्या आडर करना है आपको ठीक है ठीक है हो जाएगा पाँच रसगुल्ला

क्या अच्छा बोटल पानी खाने में हमारे पास चिकन बिरयानी है लखनऊ वाला लखनऊ वाला है मीठा में है छेना है और हाँ हाँ पेड़ा है खोवा में खोवा वाला पेड़ा है और जो है कि वो है मगजल है दूसरा जो कि मोतीचूर का लड्डू बनता है ना वो भी वो भी वो भी छः सौ रुपए किलो का है तो कितना समय में चाहिए आपको दस मिनट नहीं होगा मैडम अरे कभी कम से कम तो ये आधा घंटा लग जाता है ये सब तैयारी थोड़ी ना किया है इतना सारा सामान अभी तक आएगा तो बना के बन थोड़ी गया है आडर देंगे तो बनता है वहाँ टेबल पे बैठिए टेबल पे बैठकर तब से चटनी चाटते रहिए तब से चटनी चाटते रहिए गोभी का जो पत्ता गोभी होता है ना तो चटनी जो है वो रखेंगे उसमें चटनी के साथ में अचार साथ में चाटती रहिए जब तक फिर आ जाएगा पानी पहले टेबल पे पहले पानी पिओ पानी पीने के बाद में जब देते हैं गोभी नास्ता तो है ना दे दूँ का कटलेट दूँ आपको कटलेट दूँ कि पकौड़ी दूँ कि आपको जो है ब्रेड क्रीम रोल समोसा लाऊँ नहीं कौन सा समोसा लाऊँ भाई जैसे कि जिसमें तो सिर्फ काजू पड़ा हुआ है इसमें बादाम पड़ा हुआ है इसमें मटर पड़ा हुआ काजू वाला ठीक है काजू वाला महंगा पड़ेगा एक पीस पड़ेगा पचीस रुपए का और वही चालीस रुपए का बादाम वाला पड़ेगा हाँ ठीक है भेजता हूँ मैं अब बैठो आप लोग टेबल पर आडर आडर दिया हूँ आडर लेके दिया हूँ मैं बन के तुरंत आ जा रहा है पाँच मिनट के अंदर में आ जाएगा आपके पास पानी तो आ रहा है पानी तो पहले जाएगा आपके पास टेबल पे बैठते ही उनको पानी जाएगा पहले हाँ कुछ और और हमाए यहाँ का कुछ पसंद आपको आया और कुछ मंगा लीजिए हलो यहाँ पे जो हलो यहाँ पे जो है ना ये मिलता है यहाँ की सबसे मसहूर जलेबी है गुड़ की गुड़ की जलेबी बनता है हाँ गुड़ की क्यों नहीं खाएंगी क्योंकि जलेबी को पसंद होगा पाँच मिनट लगेगा